جی ہاں پچھلے زمانے کے مقابلے میں میرے علاقے میں کئی اہم تبدیلیاں آئی ہیں ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کی سہولیات بہتر ہوئی ہے جس سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا ہے تاریخی طور پر میرے علاقے میں کچھ قدرتی آفات اور سماجی مسائل نے لوگوں کو متاثر کیا ہے لیکن حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے بہتر آئی ہے خاص طور پر دیہی علاقے میں ترقیاتی کاموں نے مقامی کمیونٹی کی رہائش اور روزگار پر مثبت اثر ڈالا ہے